जइसेकि हमसभ योगा करै छिए तऽ भोर सबेरे उठिके सुबह शाम उठिके फील्डमे कोइ परतीमे जाइ करिके योगा करल जाइ छै गोर हाथ जे तड़पात होइ छै सबकिछु फ्री होइ छै तऽ ओहिसे सबसे बेमारी नहि हेतै सन्तुष्टि रहै छै दिमाग शान्ति रहै छै भोरके भोर अपना योगा करि लेलाके बाद जइसे आदमी मिलि गेल दौड़लक दौड़ धूप कएलक ईसबके लिए स्वास्थ्य बनल रहै छै अपना फील्डमे जाके सुबह सुबह अपना कसरत करहो या फील्डमे योगा करहो अपना जिनका जेहन समर्थन आबै छै ओहन ओहन करै छथिन तब छै जे से काम रोजगार जकरा पास सबचीज छै तऽ ओहो जाइ छथिन करै ले गरीबोके बाल बच्चा जाइ छै तऽ ओतेक पूर्ति नहि होइ रहलै जइसेकि कसरत करैके मतलब भेलै परतीमे जाके सबेरे शाम उठिके कसरत कएलकै गपशप कएलकै सबचीज दौड़लै धुपलै ओकर श्वास खून बनल रहै छै चालू रहै छै ओकरा तरहके कोइ दिक्कत नहि होइ छै ओहि तरहके कोइ बेमारी नहि होइ छै आओर जइसे घरमे बैठलका लोकके घरे बैठलका लोकके बारह रङ्ग बेमारी होइ जाइ छै फील्डमे दौगलक दौड़ धूप कएलक सबचीज कएलक तऽ तनि एकठाम कएलक तऽ खून पानी छिरिआएल रहै छै दुख दूर होल रहै छै जइसे भोरकामे लोक बुलै टहलै छै ओ हवा लगै छै भोरका हवा बहुते गुण करै छै जे दुख दूर होइ जाइ छै आओर ई तऽ समय छै ओहिने जेकि जब तक नहि बाल बच्चा दौगतै दुइ चारि पाँच डेग जएतै तब तक तऽ नहिए ने होइ सकै छै